पहिरें जे जमाने में रोटी ठाहिण सिर्फ़ु महिलाउनि जो कमु हूंदो हुओ पर हाणे जे आधुनिक जमाने युग में अॼु पुरुष बि रोटी ठाहिनि था अॼु यूट्यूबनि में कुकिंग क्लास ऑनलाइन ते हेॾा सभु अची विया आहिनि त कोई अगरि इंसानु शहर खां ॿाहिरि वञे थो की ऑफ़िस में जॉब करणु वञे थो की कंपनी लाइ पढ़ाई लाइ कीअं बि वञनि था त उन्हनि खे उते सभु सुविधाऊं यूट्यूब ते मिली थियूं वञनि सभु रेसिपियूं मिली थियूं वञनि त माण्हू पाणेई कुकिंग करे ऐं इहो रोटी ठाहे ऐं पाणेई खाई थो सघे त अॼु जे जन जमाने में इहो कुझु रहियो ई काने की सिर्फ़ु माइयूं ई रोटी ठाहिनि अॼु त हर को रोटी ठाहे हर को पंहिंजे हथ सां भोॼनु पकाए करे खाई सघे थो केर बि हुजे केर बि महिला हुजे पुरुष हुजे अॼु ॿार बि पंहिंजो थोरो थोरो ऐं अचनि था जेके तयार पैकेट गरमु पाणी में विझी ऐं हू खाई पंहिंजो पेटु भरे वेही था रहनि पर माना अॼु जे जमाने में कुझु बि अहिड़ी कोई भ्राती न रही आहे की सिर्फ़ु महिला रोटी ठाहे ऐं पुरुष न ठाहे न इहो हर अॼु त कुझु बि अहिड़ो रहियो काने पुरुष बि अॼु जे जमाने में जेके ॿाहिरि पंहिंजे घर खां परे को नौकिरी था कनि को पढ़ाई था कनि त उहा बि पंहिंजी कुकिंग पाणेई कनि था या घर बि गॾु बि रहनि था त महिलाउनि जो हथु बटाइण लाइ हर को महिलाउनि जो जेके वर्किंग वुमन्स आहिनि जेको उहे जॉब ते वञनि थियूं उन्हनि जो हथु बटाइण लाइ पुरुष बि अॻियां अचनि था